عام طور پر وہ پودے جو بہت نئے نئے ہوتے ہیں اور جو پودے بالکل ابھی چھوٹے ہوتے ہیں ان پودوں کا بچنا بچانا بہت مشکل ہوتا ہے کیوںکہ وہ پودے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور بہت نازک ہوتے ہیں اور ان پر پودوں کو ازانیک سے کچھ لا جا سکتا ہے آسانی سے کچل جاتا ہے وہ پودے اگر ان کی خوراک صحیح سے نہیں مل پاتی ہے تو بھی ان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جب گرمی کا موسم ہوتا ہے یا پھر سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنی پودوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور ہم اہم ہوتا ہے کیوںکہ موسم سرما میں پو پودے اور اس طرح کی اور بھی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سوکھنے لگتی ہیں تو خاص طور پر سخت گرمی کے موسم میں اور سخت سردی کے موسم میں ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں ہمارے پودے آسانی کے ساتھ بچے رہ سکے کیوںکہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں یا سخت گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں